گلوکار سے بھی کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں آ جو بہت ہی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں گلوکار بننے کے لٮٔے ضروری ہے کہ آپ کا کوئی ایک اپنا اُستاد ہو جو آپ کو ٹائم ٹائم پر آپ کی غلطیوں کے بارے میں بتا سکے جن میں بہت سی غلطی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ موسیقی کو آ پوری طرح سے بدل دیتی ہیں جو خاص طور پر گلوکار سے ہی ہوتی ہے اِن غلطیوں سے بچنے کے لٮٔے یہ کیا جائے کہ گلوکار اُس کو پہلے سے کئی مرتبہ یاد کر لے یا پھر اُن میں ہو رہی تبدیلی کو اپنے دِماغ میں بیٹھا لے کہ کس طرح سے اُس کو پڑھا جائے گا یا جو مصرعے ہیں وہ کس طرح سے پڑھے جائیں گے اُن کو صحیح طرح سے دہرائے اور باقی اپنے اُستاد کے دوارا بولے جانے والی اُس بھاشا کو بھی یاد کیا جائے جو اُس جس بھاشا میں اُس کو پڑھا جائے گا تو کچھ ایسی گل غلطیاں ہیں جس سے گلوکار آ اِن غلطیوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنی گانے کی تبدیلی کو بڑھا سکتے ہیں جو گلوکار کی اہم غلطیوں میں سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں